हँ बिवाह हमरा सबके तरफ जे होइ छलऽ से पहिलुका बिवाहसँ ठामै चेंजिंग बिवाह भऽ गेलहँ पहिले लड़कीके देखासुनी नहि होइ छलै हँ कतौसँ अबै छलै अपन मानि लिऽ जे अपन गाँव गाँव आयल गाँव गाँवमे बैसला पाँच आदमी छथि सर्वश्रेष्ठ सब तिनका सबसँ मानिलिऽ जे अपन मानि लिऽ जे बात केलथि ओतऽ लड़का ठीक छै हँ आओर आइकाल्हिके युगमे जे छै से पहिने केहनो लड़का कहै छै जे हमरा लड़की चाही बाप माय जे छै से कहै छै हमरा दहेज चाही हँ लड़का कहै छै हमरा एक नम्बर जहिना हम पढ़ल छी तहिना योग्यता लड़की चाही आओर माय बाप एकेठम कहै छै जे हमरा दहेज पहिने चाही हँ तऽ अहियेमे बिवाह अहिना होइ छै फेर लड़की लड़का अपन मानि लिऽ जे ओकर माय बाप सब सब मन्दिर कि कतौ होटलमे फेर लड़की लड़काके मुलाकात भेलै फेर अपन दहेज प्रथाके बात भेलै तकर बाद जे छै से अपन मानि लिऽ जे शगुन तगुन मानि लिऽ चढ़ल बिवाह शादी भेल अहिना इएह बिवाह सब होइ छै आओर पहिले जे एतऽ जे बिबाह होयत रहै तैमे सबटा चेंजिंग भऽ गेलै आओर लगभग बिवाह अपन जे मिथिलाञ्चलके छलऽ हँ तैमे कनी बाहरियो चीज सबके देखैत जे छै से एतऽ उत्पन्न भऽ गेल हँ हँ जे पहिले बिवाह छलै ओ तऽ मानि लिऽ जे सही रहै लेकिन आबक बिवाह तऽ इएह छियै जे आओ राम जाओ राम अपन मानि लिऽ जे ढ़ोल पिपही नगाड़ा ई सब अपन बजैय बिवाह अपन कखनो अपन मानि लिऽ जे भेल एक घण्टा बिवाह पण्डितो सब अपन रहै छथि हँ चलऽ भाय एके घण्टाके काज छै कए कऽ अपन चलला पहिले तऽ बिवाह से नहि हय बिवाह बिवाह जेकाँ होइ आओर आब तऽ नया युगमे जे छै से नया मोडलमे नया तरीकाके जाइ छै से मानि लिऽ जे बिबाह भऽ रहल हँ हँ हमरा सबके बिवाहमे पाँचो टुक कपड़ा धोती कुरता गञ्जी गमछा पहिर कऽ पाग पहिर कऽ लड़का लड़का कऽ पिताजी आब तऽ देखै छियै एतऽ जे सलमानी सूट मानि लिऽ जे आबि गेलै हँ ओ बाहरीवला एकटा टोपी मानि लिऽ जे आबि गेलै हँ ओ सब पहिरकऽ मानि लिऽ जे लड़का आबै छथि बिवाह करै लऽ कतेक ल ल आओर जिनकर पिताजी वृद्ध रहै छनि ओ धोती कुरता पहिरकऽ पाग पहिरकऽ अबै छथि पिताजीके जे छियनि काज आब जे छै से ओ चीज अपन लड़का सलमानी सूट पहिर कऽ ओ टोपी पहिरकऽ ओ जूती पहिरकऽ अपन मानि लिऽ लड़का छथि बैसल पहिलुका शोभा सुन्दर जे रहै से आब शोभा सुन्दर मानि लिऽ जे ओतेक नहि अछि अइ लए कऽ जे आब तऽ एक सन्ध्या पहिले तीन सन्ध्या बरियाती रहै छलै जे सब गाँवके लोक सबके सब मानि लिऽ जे एलाह हर जगहसँ सर कुटुम एलाह हर जगहसँ सबके भेटलाह फेर अपन रातिमे रहलाह दिनमे रहलाह फेर ओइ राति प्रात भेने मानि लिऽ जे तेसर साँझ जे छै से सबगोटा फेर विदाइ लै छलथि चलि गेलाह आब तऽ से नहि यऽ विवाहपर आब तऽ मानि लिऽ जे चलू दस एगारह बारह बजे रातिमे पहुँचू तहन ओतऽ बनि जाइत अहाँके ओ एतऽ स्टेज ओइ स्टेजपर लड़का लड़कीके ओ जयमाला जे जयमालाके विधान हमरा सब तरफ नहि छलऽ लेकिन आब ओ विधान ततेक जोरमे हैत जे ओतऽ मानि लिऽ जे कैमरामैन पचासो टा कैमरामैन आयत आओर ओ मानि लिऽ जे फोटो झीकत ओतऽ मानि लिऽ जे मण्डपपर लड़का लड़की ई सब दस टा अपन जे रहै छै से सब पहिले ई चीज सब हमरा समयमे नहि छलै हँ लेकिन आब नया नया युगमे नया नया चीज सब भऽ रहल अछि हँ आओर